जेब्ला जों दैयाव दैसायाव दुगैनो थाङो अब्ला जोंनि न' खाथिनि दैया रानबोयो अब्ला जोंनि दंग' खाथिनि दैया रानबोयो अब्ला नाया फेस्राय फेस्रि थायो अब्ला जों दैयावहाय ना हमनो थाङो अब्ला जों जेखाय आरो खबायजों लानो थाङ जेखाय खबा जों लोगोसे खदाल सिखा बाल्थिं आरो खेरखा जों लानानै थाङो आरो जों मुस्रि लानानै थाङो जाहाथे जोंनि बे नाखौ जों मोनजोबनाय बायदि अब्ला जों बे दै नाखौ हमो अब्ला जोंनि मामि बाबा आब' गासैबो जों हमनो थाङो अब्ला जों नाखौ सारै सारै सारो अब्ला नाया जोबो अब्ला जों न'आव गिदिंबोफिनो अब्ला जों बे नाखौहाय जों मोजाङै मोजाङै जों फोसाबो आरो जों मोजाङै फोराननानै जों जायो आरो जेब्ला जों बे दैसायाव मानो थाङा बे एफा गिदिर दैसायाव जों बोरै थांनो अब्ला बेवहाय जों थाङा जोंनि न'खरनि गारजेन बिफाफोरा थाङो अब्ला जों बे दैसायाव हाबनो हाया मानोना जोंनि बे लैथोआ जोबोर गिदिर जेब्ला जों हिन्जावसाफोरा ना हमो अब्ला जों दंग' खाथि एबा दंग'आव एबा गामिनि दुब्लि बारिआव जों ना हमो जेब्ला जों नाखौ मोनबोयो अब्ला जों नाखौ मोनो अब्ला जों जेखाय आरो खबाय आरो बालथिं आरो मुस्रि लानानै थाङो आंबो जोबोर मोजां मोनो ना हमनायाव माने ना हमनायाव आं जोबोर इन्टारेस्टेड मानोना आं ना हमनायखौ जोबोर मोनो मानोना जोंनि बर'नि मोनसे काल्चार